میرے علاقے میں صحت کے دیکھ بھال کو بہتر بنانے کے لیے چند اہم سرکاری اسکیمیں شامل ہیں آیوشمان بھارت یوجنا یہ اسکیم مفت علاج فراہم کرتی ہے جس میں ہر خاندان کو سالانہ پانچ لاکھ روپے عطا کیے جاتے ہیں پردھان منتری جن دھن یوجنا اس کے تحت غریب اور نادر خاندان کو صحت کی خدمت فراہم کی جاتی ہے ان اسکیموں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ مقامی صحت مراکز یا سرکاری ویب سائٹ کا دورہ کر سکتے ہیں درخواست دینے کے لیے شناختی دستاویز کے ساتھ قریبی صحت مرکز میں رجوع کریں اور وہاں پر اپنی جانچ کرا سکتے ہیں